जइसेकि बाहर घुमै ले जाइ छिए हन तऽ चटपटामे मतलब पानी पूड़ीवलाके हन अगर पानीपूड़ीवला यहाँ नहि मिलै छै सामने तऽ ओकर बाद हम ओकरा घुमिते घुमिते मतलब ढूँढ़िते ढूँढ़िते हन किछु दूर तक जाइ छिए अगर मिलै छै हन तऽ पहिले तऽ छापिके हम तीन चारि प्लेट हन खाइ छिए हन पानीपूड़ी आओर ओकर बाद ओकरोसे नहि होइ छै हन तऽ फिर ओकर बाद होटल जाइ छिए हन तऽ होटलमे भी जइसेकि होलै हन चाट आओर चाटमे भी हन खट्टा ओट्टा दिलवै करिके आओर चाट भी हन मतलब हमर फेमस छिकै हन आओर चाट भी खाइ छिए हन आओर ओकर बाद ओकरासे पहिले हन मीठामे मीठामे सबसे जादा अधिक रसकदम होलै हन आओर गुलाब जामुन होलै यहीसब जादा पसन्द पड़ै छै आओर जइसेकि चटपटामे छोला भटूरा आओर ओकर बाद बर्गर होलै हन पिज्जा होलै हन ईसब जादा करिके फेमस पिज्जा तऽ हमरा बहुत अच्छा लगै छै जे अपना घरपर भी ऑडर हन करै छिए हन तऽ ऑडरके द्वारा भी चकल आबै छिए हन

जइसे दुरगा पूजा सब होलै मेला सबमे भी जाइ छिए हन तऽ जादा करिके हन चटपटे हँ खोजलहुँ ताकि हन पहिले नम्बर पानीपूड़ी आओर नहि अगर हँ एक प्लेट तऽ मोन भरै छै हँ तऽ एक दुइ प्लेट आओर हँ लै आबै छिए एतगो बच्चो लगबा हन भिजबा करिके गाम नगरमे मिलै छै तहन ओकरो पइसा वइसा दै छिए हन तऽ लै आबै छै ओकर बाद अपना हन खा लै छिए आओर फेर ओकर बाद समोसा भी समोसा भी ठिके लगै छै हन गरम गरम समोसा चटनी छोला यहीसब खानामे आओर ओकर बाद चाउमिन होलै हन चाउमिन अच्छा लागै छै हन